नोंगौ आं जेब्ला थाखो जियाव फरायदोंमोन होमबा गांसे बिजाब फरायदोंमोन बे बिजाबनि मुङानो जाबाय अनारिमोन आरो बे अनारि बिजाबखौ फरायनानै आङो एसे मोदै हुगारनो गोनां जादोंमोन मानोना बेयो ओरैबायदि सम दङ समनिमोन जाय समाव गंगारफोरा बर'नि माखासे हायेन ओनसोलखौ आवग्रिनानै दंफैयोमोन आरो बे समाव ओ जोंनि बर'फोरा बेसोरनो खाजिना खांनानै हरनो गोनां जायोमोन आरो बेबायदि समावनो बे बर' हाजो सेराव जानाय रायजो जानाय बर' ओ फोरा बर'फोरनि गेजेरावनो बे जाथाया जालांनायमोन बेखौ लानानैनो लिरदोंमोन बे बिहाय बे सल'आव थानायबायदिब्ला सानै जे ओ सेंग्रा सिख्ला बे सेंग्रा सिख्लाया जोबोद मोजां मोनलायोमोन गोसोथोलायदोंमोन बेबायदिनो जिउनि जुलि लानोबो बिसोर रादाय होलायदोंमोन नाथाय ओ मोनसे समाव जेब्ला गंगार सुबाफोरा बे बर'फोरनियाव खाजिना लांनो फैदोंमोन आरो बेबायदि खाजिना लांनो फैनायाव मा जादोंमोन जे बे सासे अनारिया मोजां मोननाय बर' सेंग्राखौ गंगार सुबाफोरा गावसोरनि बादा बानलांग्रा हिसाबै ओ हाजो खर'आव बादा बोनो लांफादोंमोन आरो बेबायदि लांफानायनि बिसोरो गावसोरनि बान्दा खालामनानै दोहैदोंमोन बान्दा जाहैनांदोंमोन आरो बै बान्दा जाहै नांनायाव अनारिया बेखौ ओ नेबाय थादोंमोन फैफिनगौब्ला फैफिनगौब्ला नाथाय बिथाङा माब्लाबाबो फैयाख्सै मोनसे समाव बेनि गोथै सह'आसो गोथै देहायासो दैमाजों बोहैनानै बिथाङा दुगैनाय दै गाथोनाव मोनफैदोंमोन आरो बेनो बे सल'आ